السّلام علیکم و رحمۃ اللہ برکاتہ میرے بھاٮٔی میں سرور صاحب بول رہے ہیں آپ عبد الرحمان صاحب بول رہے ہیں جی جی جی امتحانات ابھی چل رہے ہیں مجھے کچھ کتابوں کی ضرورت تھی تو مجھے فلاں صاحب نے بتایا کہ ہم کئی جگہ تلاش لیے کتابیں ملی نہیں بتائے کہ جو ہے وہاں پورنیہ پبلک لائبریری میں مل جائے گی آپ کو اس لیے جیسے مجھ کو نا ہم کو نورانی قاعدہ چاہیے تھا اور تیسر القرآن ہاں تو آپ کے لائبریری میں کیا کیا فیسلٹیز ہے ہمارا گھر تو یہاں سے کافی دور ہے بیس کلو میٹر دور سے ہم آئیں گے وہاں پرنٹنگ وغیرہ کا کچھ سہولیات ہے آپ کے یہاں جی جی جی جی جی جی جی

جی جی جی تو کتابیں اگر ہم لانا چاہیں گھر پہ پڑھنے کے لیے تو کیا ہم لا سکتے ہیں کتابیں لے سکتے ہیں وہاں سے لا سکتے ہیں پڑھنے کے لیے اچھا کتنے سے کتنے بجے تک وہ لائبریری کھلی رہتی ہے اور کتنے دن تک کے لیے ہم لے سکتے ہیں کتنا دن اس کا ویلڈ رہتا ہے ٹائم رہتا ہے کتنے دن آپ رکھ سکتے ہیں اپنے پاس یہ ساری کتابیں کب تک جمع کرنا اور اکسٹرا چارج دینا پڑے گا اچھا جی ٹھیک ہے ان شاء اللہ تو پھر ہم آپ سے رابطہ کریں گے اسی نمبر پہ تو آئیں گے

اچھا خدا حافظ